नौ हजार तीन सौ बासठ सत्तावन हजार चालीस हजार आठ सौ बयासी एक लाख तीन हजार पाँच लाख दो सौ नब्बे